सेवा शुल्कके संरचना जे छै से जहाँ तक हम बात कऽ रहल छी कि जतेक भी अपन देशमे भारतमे जे छै से सरकारी विद्यालय अइ ओहिमे जे छै से सरकारके कोनो ने एहन कोनो एहन प्रावधान नहि छै जे अहाँ अपन अगर बच्चाके नामाङ्कन करबैलए जाइ छिए तऽ ओहिके अहाँके किछु शुल्क लागत लेकिन जहाँ तक हमसभ देखि रहल छिए भारत भारतके हर देशके सरकारी विद्यालयमे जे छै से अहाँके किछु ने किछु जे छै अहाँके नामाङ्कन शुल्क जमा करैए पड़त आओर किछु नहि किछु लागिते छै जेकि पूर्ण तरहसँ एकदम गलत छै आओर जाहिके लेल ओहिकेलेल जे छै से हम जे छै से एकर जे छै से दोषी अहाँके सबसँ पहिले तऽ गार्जिअनके ठहराएब किएकि ओसभ पहिले दऽ दै छथिन अहाँके नामाङ्कन शुल्क जेकि हुनका एकदम तरहसँ बिलकुल तरहसँ नहि दैके चाही ओहिकेलेल जे छै से अहाँके पहिले जे छै से हुनकासभके मीडि मिडिआके जे छै से बजेबाके चाही आओर ओकरासभके देखाबैके चाही ई चीजके बिल एकदम बिलकुल तरहसँ समाचारमे जे अहाँ ई एकदम तरहसँ गलत छै आओर जे छै से अहाँके जे छै से सबसँ पहिले ओहिके लेल विरोध करैके चाही गार्जिअनोके विरोध करैके चाही जतेक भी पैरेन्ट्स छै भारतके निवासी छै जे अपन बच्चासभके सरकारी विद्यालयमे पढ़बै छै सबके एकजुट भऽ कऽ जे छै से अहाँके जे छै से कोनो अभियान चलाबैके चाही ओहिके लेल आओर जे छै से सबसँ पहिले तऽ हम इएह कहब कि जे छै से अहाँके सरकारी इसकुलमे अगर अहाँ बच्चाके भर्ती कराबैलए चाहिए तऽ हुनका एक रुपैआ अहाँ नहि दिऔ अगर अहाँके कोनो तरहके अगर माँगि रहल अइ तऽ अहाँ ओहिके लेल कोनो सरकारी कार्रवाइ करू अहाँके जे छै से जे नजदीकी अहाँके अहाँके नेता आदमी छथि हुनकालग जाउ हुनकासँ सम्पर्क करिऔ आओर जे छै से तहन जे नहि होइ छनि तऽ ओहिके लेल छै पुलिस छै सबचीज छै मीडिआ छै बजाउ अहाँ ओहिके बाद जे छै से अहाँ ओहिके उपर जे छै से ओकरा उपरमे कार्रवाइ करिऔ आओर जे छै से इएहसब हम कहैलए चाहब लेकिन सरकार जे छै से ओना सुविधा केने छथिन कि एको रुपैआ नहि लागत अहाँके ठीक छै आओर जे छै से